खाॼनि जी मिठाई सिङरनि जी मिठाई गिहर मिठो लोलो चौथो रसगुल्लो माजून पतीशो सतपुड़ो सिंधी हलवो माए जी मिठाई नारियल जी मिठाई मिठो समोसो गजरुनि जो सीरो पटाटनि जो हलवो जिलेबी मिठो लोलो करांची हलवो खंडु मिश्री गुड़